سب سے بڑی طاقت اللہ دیتا ہے جو ہم کو کام کرنا سکھتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں سب سے بڑی یہی طاقت ہے اور سب سے بڑی کمزوری شیطان ہے جو ہم کو بہکاتا ہے کام نہیں کرنے دیتا ہے آلس میں لگائے رہتا ہے